आमच्या घरा कडली सगळ्यांत फामाद महाविद्यालयां म्हणटात तीं म्हळ्यार सेंट झेवियर म्हाविद्यालय जंय वाणिज्य कला आनी विज्ञान ह्यो तिनूय पदव्यो घेवपाक मेळटात ताजे उपरांत गोंय भलायकी म्हाविद्यालय मागीर हांगा दोतोरकीचें शिक्षण घेवपाक मेळटा ताजे उपरांत गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय जंय अभियांत्रिकीची वेगवेगळीं क्षेत्रां शिकपाक मेळटात जशें म्हळ्यार नागरी अभियांत्रिकी संगणक अभियांत्रिकी मागीर इनफोर्मेशन टॅक्नोलॉजी तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी वेगवेगळ्यो गजाली शिकपाक मेळटात मागीर धेंम्पो म्हाविद्यालय हांगा वाणिज्य शिक्षण आनी वेवस्थापनाचें शिक्षण सुद्दां घेवपाक मेळटा पार्वतीबाई चौगुले म्हाविद्यालय हांगा वेग वेगळीं क्षेत्रां आसात जंय परत कला आनी विज्ञान हें शिक्षण घेवपाक मेळटा कार्मेल म्हाविद्यालय हांगा जेवण आनी जेवणांतले जे जिवाणू आसता तांच्या बद्दल शिकपाक मेळटा ते वेगवेगळे विज्ञान थंय शिकपाक मेळटा तशेंच थंय कला आनी वाणिज्य क्षेत्रां सुद्दां आसात गोंयान वेग वेगळीं अभयांत्रिकी म्हाविद्यालयां सुद्दा आसात पूण ती सरकाराच्या वेवस्थापने खाला येनात ती म्हळ्यार फादर आग्नेल पाद्रे कोशसांव रायश्वर इंस्टिट्यूट अशी फामाद अभियांत्रिकी महाविद्यालयां गोंयांत आसात